हँ हँ आबै हय अवाज की समाचार प्रणाम की ठीक हय अपन सुनैऔ अच्छा ठीक हय हम कऽ देबै उपर बलाके लिखके परमिशन भेजिऔ ने तब ने होयत अच्छा हो जयतै पानीके व्यवस्था हँ हय हँ हय उपर बला लिखके भेजतै देतै तबे ने देइ सकबै हम बुझलियै हँ मिलतै ऊपरमे अथी पेपर लिखके दिऔ भेज दिऔ एक आदमी दऽ सकलियै हम उपरके आदमी देतनि राशन मिलतै पानियो कऽ व्यवस्था भऽ जयतै पानियोके नलका लागि जयतै पानि एतै ठीक हय तऽ फेर कऽ देबै व्यवस्था पानियोके हँ हँ कऽ देबै ने तऽ हमर कामे हय ओएह करै बला तऽ कऽ देबै

हँ धिआने धिआन अइ देबै धिआन नहि तऽ हमरा कामे ओएह सब करैके तऽ राशन बाँटैके हय पानि नलका दैके हय कयने जे करैके हय देबै ने करबै देबै ध्यान

आंँय अच्छा देबै हम सब ध्यान देबे करबै ओ सब पर धियान देनऽ रहैत छियै बुझलियै हँ

मोटकी खाली हँसबे करै हँसिये काल हय का अहाँके यै हँसै छियै की आधा हँसै छियै आधा बोलैत छियै बोलिऔ ने